جی فکشن کہانیاں یا پھر ناول بول لیجئے اُس کے متعلق منفی اور مثبت تجربات یہی ہے کہ مصنف اپنے زندگی کے حالات لوگوں کے حالات دنیا کے حالات اور اپنی قابلیت اور اپنے تجربات کی بنیاد پہ کہانی لکھتا ہے فکشن تو اس میں مثبت تجربہ یہ ہوتا ہے کہ بس انسان کا وقت بہت جو ہے اچھا جو ہے گزرتا ہے پڑھتے ہوئے وقت کا اندازہ نہیں ہوتا اور کافی کچھ انسان تاریخ اور لوگوں کے فکر ذہن سوچ ان کی اس سے جو ہے واقف ہوتا ہے اور اپنے اردگرد بھی کیا حالات ہے کیا تجربات ہے کیا تاریخ ہے وہ اس کو حاصل کرتا اور رہا سوال منفی تجربہ فکشن کہانیوں کا یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں وہی کیریکٹر کو جینا شروع کرتا ہے یا پھر آگے والوں کو بھی اسی کیریکٹر میں دیکھتا یہ ایک منفی تجربہ ہے فکشن کہانیوں کا کیونکہ جو چیز ان یہ حقیقت نہیں رہتی ہے اس لئے جو ہے ایک خواب خیالوں میں بولتے ہیں نا بس وہی چیز جو ہے کا ایک ہونے کا سمجھتا اور اسی کا جو ہے بس منفی یہی ہے تجربہ فکشن کہانیوں کا